जी जी मैं अरे लेनोवो एक्सक्लूटिव से बात कर रहा हूँ जी जी मिल जाएगा यह अभी आया है नया फ़ोन है आपको कौन किस रेम रोम में चाहिए छः एक सौ अट्ठाईस में चाहिए या उससे बड़ा वाला चाहिए आठ दो सौ छप्पन में हाँ जी बड़ा वाला भी मिल जाएगा अभी नया फ़ोन आया है यह तीन दिन पहले ही मार्केट में लॉन्च हुआ है इसकी कीमत है अड़तालीस हज़ार रुपये और इसका सारे फीचर्स बहुत अच्छा है जैसे कि इसमें बैटरी है पाँच हज़ार एम ए एच की अच्छी बेटरी है प्रोसेसर ऐट जेनरेशन का प्रोसेसर है हैंग भी नहीं होगा बिलकुल भी इसकी छः महीने की चार्जर की वॉरेंटी है और फ़ोन की एक साल की और डिस्प्ले की छः महीने की हैं यदि छे महीने तक डिस्प्ले विदाउट रीजन के बंद होता है तो सर्विस सेंटर से चेंज करके देंगे और यदि टूट पाए तो उसकी कोई गारंटी नहीं हैं कैमरा बहुत अच्छा कैमरा है इसमें एक सौ आठ मेगापिक्सल का कैमरा है सोनी का इसमें बिलकुल यह सारा नए फीचर्स के साथ है अभी तक जो भी फ़ोन आए हैं ओप्पो के उनमें सबसे बेस्ट फ़ोन है जितने भी फीचर्स हैं उन सबसे हट कर फीचर्स हैं अभी इसमें जी आप ऐसा करना हमारे यहाँ पे शोरूम पर आ जाना लेनेवो एक्सक्लूटिव स्टोरी पर यहाँ हम आपको सामने दिखा देंगे फ़ोन किस तरीके का फ़ोन है कैसे फीचर्स हैं कैमरा कैसे और आप यदि ई एम आई कराते हैं तो ई एम आई कराओगे या कैश लोगे फ़ोन आप तो ई एम आई कराते हैं तो चार हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे बस बारह महीने की ई एम आई हो जाएगी बारह महीने की कराते हैं तो वह छः महीने की कराते हैं तो छः महीने की हो जाएगी ठीक है और आप यहाँ स्टोर आ जाइए हम आपको यहाँ बता देंगे